आं सिगांनिफ्रायनो रां दोनथुमनानै लाबोनो रोङासै बिनि थाखायनो दा बे समायाव गोबां जेंना नुजाफैबाय सिगांबो फरायबोबाय फरायसा हिसाबै फरायबाय फरायनाय समाव फैसाखौ दोनथुमना लानो हायाखैसै सिगां फरायनाय समाव फैसाफोरखौहाय बिजाब बायबाय गोबांथार गानग्रा जोमग्रा बायबाय फावथेन खाथा खाथा फावथेन बायबाय बेफोरनि थाखायनो सिगां फैसाखौ दोनथुमना लाबोनो हाया लाबोनो हायासै दा रांखान्थि जेंनाजों मोगा मोगि जानांबाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हायासै बे फैसा गैयि दोनथुमबोनो हायिनि थाखायनो दा गोबां प्रब्लेमाव जेंनायाव गोग्लैबाय बा जेंनायाव मोगा मोगि जानांबाय बिनि बिनिखायनो सिगांनो दोनथुमना लायोब्ला दा बेफोरबायदि जेंनायाव मोगा मोगि जानांनाय नङामोन सिगां फरायसा समावहाय दोनथुमना लाबोयाखैसै फैसाफोरखौहाय जमा खालामखिसै दा आंनि गासै फैसाया आखाइआव थाइसेबो गैलिया जाबाय बिनिखायनो दा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांबाय नांगौ बेसादखौ मोना बिजाब बायनो हाया गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया दा सिगां दोनथुमबोयिनि थाखायनो बिफोरबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानांबाय बेनिखायनो फैसाफोरखौ दोनथुमना लानाया जोंनि थाखाय गोनांथार सिगांनो बेफोर फैसाफोरखौ जुथुमनानै लायोब्ला दा गोजौ सोलोंथाइ लानो हासिगौमोन जा नांगौ बेफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लानो हागौमोन नाथाय राङारि दोनथुमनाय गैयिनि थाखायनो दिनैहाय बेफोरबायदि जेंनायाव मोगा मोगि जानांबाय बिनिखायनो आं दा सानो गोबां प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानांनायखाय आं उननि समाव फैसाखौ दोनथुमनानै गोजौ सोलोंथाइ लागोन बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय आं माब्ला जानगाराव थागोन सिगां समाव दोनथुमना लायासै दा गोबांथार जेंनाजों मोगा मोगि जानांबाय आं